साढ़े जम्मू डिस्ट्रिक्ट च जि'यां कनक बाजरा मक्क चने चौल मुंजी बगैरा जेह्ड़े न लाए एह् जेह्ड़ियां फसलां न लाई जंदियां न ते एह् फसलां जेह्ड़ियां न एह् अपने अपने जेह्ड़े मौसम दे तैह्त जेह्ड़ियां लगदियां न किश जेह्ड़ियां होंदियां न चौल बगैरा फसलां होइयां एह् मैदानी इलाके च लगदियां न ते जि'यां की बाजरा फसल होई गेइयां न एह् जेह्ड़ियां कंडी ल्हाके च लगदियां न ते कंढी ल्हाके आह्ले जेह्ड़े न एह् फसलां जादै लांदे न जि'यां कि गन्ने दी जेह्ड़ी फसल ऐ ओह् बी जेह्ड़ी उद्धर आह्ले ल्हाके च गै लगदी ऐ ते साढ़े जम्मू कशमीर च जादै मक्क जम्मू च जादै मक्क ते बाजरा मक्क बाजरा होई गेआ चने होइए ओह् चने होई गे स'रेआं होई ए्ह् जेह्ड़ी फसलां न जौ होइयै एह् जेह्ड़ी मेन फसलां न जेह्ड़ियां उगाई जंदियां न किश लोग जि'यां कि सब्जियें दा जेह्ड़ा सीज़न इं'दे सीज़न च सब्जियें दा सीज़न बी लाई लैंदे न करेले खीरे बगैरा जेह्ड़ा एह् सारियां किश फसलां जेह्ड़ियां न लाई लैंदे न ते इ'नें फसलां इ'यै फसलां जेह्ड़ियां न सोर्स आफ इन्कम दा बी करदियां न कम्म क्योंकि जेह्ड़ा एह् जेह्ड़ा किसानें दा कम्म ऐ इं'दे कन्नै जेह्ड़ा असें पूरे सालै दा जेह्ड़ा साढ़ा नाज़ ऐ जेह्ड़ी अपनी कनक ऐ चौल न एह् जेह्ड़ा असें किट्ठा करना होंदा एह्दे बास्तै टब्बर जेह्ड़ा पूरा लग्गी जंदा ते पूरे अपने मौसम दे तैह्त पैह्लें कि'यां कटाई करनी ऐ बुहाई करनी ऐ जि'यां की असें जेह्ड़े कनक बाजरे जि'यां हू'न असें कट्टी ऐ सारे अपने अपने मतलब की अपने अपने जियां कि पकदियां ते सारे लग्गी पौंदे न कि इसी अपने अंदर रक्खने किट्ठी करनियां हू'न अग्गें जून जुलाई एह्दे कोला असें अग्गें ओह् लाई दियां न बाजरा बगैरा लाई ओड़ना मक्कां लाई नियां न जेह्दी जेह्दी फसल असें नवंबर दिसम्बर च करनी ऐ कट्टनी ऐ ते एह् जेह्ड़ी सारे एह् जेह्ड़ियां फसलां न सोर्स आफ इनकम दा कम्म करदियां न जेह्ड़े न जम्मू कशमीर च जेह्ड़े ऐ कनक जेह्ड़ी मुंजी दी फसल ऐ एह् सब तू जादै उगाई जंदी ऐ क्योंकि साढ़े इद्धर जेह्ड़े न जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़े जेह्ड़े जानवर बगैरा बी बड़े होई दे न मोरां बगैरा बड़ियां होई दियां न एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी स'रेआं दी फसल ऐ कंढी ल्हाके च बी निं होई सकदी ते ओह्दी बजह् कन्नै जादै लोक फिर इत्थें कनक लांदे बड़े लोक राक्खी करदे ते एह् जेह्ड़ियां फसलां न इ'नें गी तंबाकु होई गेआ होर जेह्ड़ियां फसलां होइयां न एह् बी लोक तंबाकु उगांदे न जेह्ड़ी उत्थें सब्जियां लाइयै लोक बड़ा सीज़न कढदे मैह्नत मजदूरी करदे न ते अपनियां जेह्ड़ियां फसलां न उं'दा पूरा ध्यान बगैरा रखदे न उं'दा समें समें पर हैल दिंदे न उ'नें समें समें पर उं'दी दवाई जेह्ड़ी ऐ दवाई दा छिड़काव करदे न बड़े चिरै दे किटाणु बगैरा होन कीड़ा बगैरा जेह्ड़ा लग्गे दा होऐ ओह् मरी जा ते अपनी फसल दा पूरा ध्यान बगैरा रक्खना पौंदा ऐ ते फसल दी पूरी मैह्नत जेह्ड़ी ऐ ओह् अपनी जेह्ड़ी ऐ उसी फसल दी अपनी पूरा जेह्ड़ा समां ऐ किसान अपने दिन दिन गिनदा रौहंदा ऐ की अज्ज मेरी फसल किन्नी ऐ अज्ज किन्नी ऐ ओह् दिखदा ऐ कि इसी कोह्लै में इसी अपने अंदर जेह्ड़ा ऐ समेटियै अंदर रक्खी सकां इसी कट्टियै कढाइयै जेह्ड़ी पूरी फसल ऐ अपनी अपने अंदर रक्खी लैं ते फसल दा पूरा ध्यान रखदा ऐ ते फसल जि'यां साढ़े च कनक होई ते असें बी रक्खने आं क्योंकि इं'दा इं'दा उपयोग जेह्ड़ा अस अपने डंगरें गी बी जि'यां कनक कटोंदी ते दाने अस घर रक्खी लैने जेह्ड़ा भोऽ बगैरा ऐ केईं लोक ते बेची ओड़दे न केईं लोक जेह्ड़े न अपने डंगरें गी बी पांदे न ते एह् जेह्ड़ी फसलां न एह् जेह्ड़े जम्मू कशमीर दे जेह्ड़े मुक्ख फसलां न ते जम्मू जेह्ड़ा ऐ एह् खेती च मन्ने दा क्योंकि उत्थें दे लोक जेह्ड़े मेक्सीमम लोक जेह्ड़े खेती करदे न करसानी करदे न जां फौजा च जादै भरथी उत्थें दे लोक जेह्ड़े जेह्ड़े करसानी दा कम्म ओह् बड़े जादै करदे न जादै लोक करसानी करदे न हू'न जेह्ड़ा थोह्ड़ा लोक बाहर निकली गेदे न पर ओह् लोक जादै जेह्ड़े न ओह् करसानी गै करदे न क्योंकि उं'दी जेह्ड़ी फसल ऐ ओह् उ'नें पूरा सीज़न दिक्खना ऐ कि साढ़ी फसल कियां होआ दी ऐ कि'यां कढानी ऐ ते बाजरा कनक बगैरा होइयै ते सब्जियां बगैरा होइयां गन्ने दी फसल होई चौलें दी फसलां होइयां एह् जेह्ड़ियां फसलां न चने होइए मांह् होई गे केह्ड़ी फसल कट्टनी ऐ तिली होई एह् जेह्ड़ी एह् फसलां जेह्ड़ियां लाई जंदियां न ते समें समें दा पूरा ध्यान रक्खियै फसला कट्टियां जंदियां न ते लाई जंदियां न